भुरगेपणा सावन हांव सामको थंड थंड म्हणल्या तितलोय थंड नासलो नाॅरमल मस्ती करतालो भुरग्यां प्रमाणी जशे आंबे तोडप काजू तोडून हाडप रानाव् रानांत वचप काण्णां हाडप असले मस्तीपणां चालू आसतालीं पूण तें चम् हांव शिक्षणाकूय बरो आसल्लो जेन्ना हांव सव्वे पावलो तेन्ना म्हाक् म्हजें नवोदय विद्द्यालयांत काणकोण हांगा सिलेक्शन जालें आनीक हांव सामको ल्हान वयाचेर जेन्ना यादीं तयार जाताल्यो अशे वयाचेर हांव नवोदयांत गेलो तेन्न मनांत एक भंय आसली हांव दुसऱ्यात जाग्यार वता म्हजी पॅरँटसांक म्हजे पालकांक हांव सोडून वता म्हाक घरा कडेन जे वस्तू मेळटाले घरा कडेन आवय बापायलो मोग मेळटलो तो म्हाका मेळच् ना हें सगलें चिंतून बीन म्हाका खूब भिरांत दिसताली आनी थंय वोसोक नाकाशें दिसतालें पूण हांवें अशें सव्वी ते बारावी अशें करून म्हजी जिणेंतली सात वर्सां थंय काडली आनीक म्हाका सांगपाक खूब खोस जाता की ती म्हज्या भुरगेपणांतल्या म्हजी यादीतली खूब म्होवाळ वर्सां ह्या वर्सांनी ज्या भुरग्याचेर जे संस्कार घडपा जाय जे देशभक्ती पर संस्कार घडपा जाय बरें शिक्षणाचे बरें देखीचें संस्कार घडपा जाय ते सगळें म्हाका ह्या नवोदय विद्द्यालयांत मेळ्ळे म्हजे शिक्षणीक विकास तसोच म्हजो वैयक्तीक विकास म्हाका खुबशे गजाली थंय शिकपाक मेवळ्यो म्हजे ऑल राऊंड डॅव् डॅवलाॅपमेन्ट जावप सर्वांगी विकास जालो तो म्हजो नवोदय विद्द्यालयांत जालो थंय म्हाका रेसिडेन्शल स्कूल आसले कारणान भा बाकिच्या भुरग्यांकडेन कशें वावूरप तेंचे वांगडाक कशें दीस सारप ल्हान मोठी झगडी जाताली तितल्या पुरती जाताली पूण तो जो इश्टांचो जो मोग मेळटालो तो नवोदय विद्द्यालय सोडून आनी खंयीच मेळपाक शकना भुरग्यां वांगडाकय आमकां तितलेच शिस्तप्रीय शिक्षक मेळ्ळे शिस्तप्रीय आनी मनांत मोवाळ म्हो् म्होवाळ अशें शिक्षक भुरग्यांचेर मोग करपी शिक्षक कित्याक आमचे खातीर त्या वेळाचेर पालक म्हणल्यारच आवय बापूय म्हणल्यारच आमचे शिक्षक आसले आनी तेच तशेच शिक्षक आमकां मेळ्ळे शिक्षणा वांगडाय तांणे आमकां बरी एक शिस्तिची देख घालून दिली आयज आमी हांव जो उबो आसा तो फक्त ह्या नवोदयाच्या नवोदयाचे कारणा लागुनूच हांव आज समाजान बरें तरेन वावुरतां कसल्यायी परिस्थितीक हांव स्वताक एडजस्ट करून घेतां आनीक हेय यादी हांव कितलोय जरी व्हड जालो तरीय भुरगेंपणांत जे नवदयान जे घडिल्लें संस्कार नवोदयांत जे घडिल्लीं यादी तें हांव केन्नाच विसरोंक शकना